हाँ मैं ऐसे पाँच नंबर बता सकती हूँ तीन सौ चार हजार बीस आठ हजार नब्बे हजार और छः लाख